मैं अगर थुआढ़े कन्नै डोगरी जबान दी गल्ल करां तां साढ़े भारत देस बिच्च डोगरी बोलन आहले बड़े ज्याद संख्या बिच्च लोग न जियां के अगर तुस अपने जम्मू कश्मीर च दी गल्ल अगर होवे तां जम्मू कश्मीर च बी ज्यादातर लोग जेहड़े डोगरी बोलदे न हून ते गल्ल करचै अगर थुआढ़े कन्नै तां साढ़ी जेहड़ी ऐ डोगरी जेहड़ी ऐ इक मतलब सरकारी जबान बी बनी चुकी दी ऐ ते एह्दे बिच्च केह् ऐ के पैह्ले नम्बर के हा के साढ़ी आफिसें दफ्तरें बिच्च जां कोर्ट कचैह्रियें बिच्च डोगरी नेई होंदी ही लेकिन हून एह् जेह्ड़ी डोगरी ऐ ते उत्थैं बी आई गेदी ऐ असें अगर कोई बी मतलब रिटन डाक्यूमेंट कुसै गी बी देना होए लिखियै तां अस डोगरी बिच्च बी देई सकदे न इयां ते इत्थै साढ़ै जे एंड के च बाकी बी बड़ियां सारियां लैंग्वेजां न जि'यां कि इंग्लिश बी ऐ जि'यां कि पंजाबी बी ऐ जि'यां कि कश्मीरी बी ऐ होर बी इत्थै प्हाड़ी लैंग्वेजां बड़ियां न ते कन्नै थुआढ़े कन्नै इयै सनाना चाह्नां के उन्दा ज्याद असर नेईं पौंदा ऐ लेकिन डोगरी दा जेहड़ा ऐ बड़ा असर पौंदा कि ज्यादा लोग इत्थै जे एंड के बिच्च डोगरी बोलने आहले बड़े न